हय म्हाजे कडेन हार्डकॉपी आसा हांवें जे काडल्या फोटो ताजे हार्डकॉपीस आसा आतां जे फोटोज आमी काडटा कॅमेरान घेवन काडटा आनी दुसरें डिजीटलूय मेळटा पळय नीव डिजीटल फोटोज मेळटा तातूंत फरक आसता कारण जे तूं काडटा फोटोज ते त्या पर्टिकुलर जाग्याचे आसता डिजीटली आसता ते एडडीट करून आसता किंवां ते खंयच्यान तरी इमेजीस घेतात आनी डिजीटली तयार करतात आतां जे ओल्ड फोटो आसता पळय ते मातशें सेंनटीमेंटलूय आसता तें एक तुका तुजें एक कनेक्शन आसता ते फोटो कारण तुवें त्या जाग्यार गेल्लो आसता तूं फोटो वचून तुवें ती एक फ्रेम तयार करून नजरे मुखार हाडून ती तुवें एक क्लीक कॅमेरान क्लीक केल्ले आसता सो ताच्या बद्दल एक सेंटीमेंटल वेल्यू वेगळो आसता म्हणल्यार एक एक अटेचमेंट आसता अशें तुका एक ताज्या बद्दल एक एक आपुलकी तयार जाता त्या फोटो बद्दल ताज्या भायर डिजीटल जे फोटो आसता ते तूं डायरेक्टली खंयच्यान तरी ऑनलायन किंवां ऑनलायन मोड आसता ताजे वयल्यान किंवां विकत घेता सो तें तुजें स्वता तुवें तयार केल्ले आसना आतां एक फोटो जेन्ना तूं काडपा वता तेन्ना एका जाग्यार वचून तूं जी प्लेस पळयता जी जागा पळयता त्या जागेर तुका जें दृश्य दिसता तें तुजे तकलेन तूं तयार करता आनी तूं काडटा सो प्रत्येक मनीश मनीस वेगळे वेगळे तरेन फोटो काडपा शकता हांवें काडला तसोच फोटो तो दुसरो मनीस काडपा शकता अशें ना कदाचीत काडपाकूय शकता सो डिजीटली आसता ते फोटो ते वेगळे आसता आनी हय हांवें जे फोटो काडल्या तेजे म्हाजे कडेन थोडे हार्ड कॉपिजूय आसा